अॼ जे तारीख़ में तमामु घणा स्कूल वधी विया आहिनि लोकल स्कूलनि में त फी आहे पर जेके गॉरमेंट स्कूल आहिनि उहे कंहिं कंहिं फ्री आहिनि पर जेके जाम हाए फाए स्कूल आहिनि हुननि में फी हद खां वधीक आहे लखनि लखनि मेंं आहे हा पर जेके नंढा स्कूल आहिनि उन्हनि जी फी लिमिट में आहे उन्हनि जी कुझु हज़ारनि में आहे ऐं हा हिननि जूं डॉक्यूमेंटस लाइ असांखे आधार काड पैन काड वग़ैरह जी ॾेखारण जी ज़रूरत पवंदी आहे कंहिं में फ्री आहे ऐं कंहिं में फी ॾाढी वधीक आहे